پچھلی چند دہائیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی کچھ ملازمتیں یہ ہیں جیسے یو ٹیوب یو ٹیوب پر لوگ بہت سارے ویڈیوز بنا کر پیسہ کما رہے ہیں اس میں یو ٹیوب پر آپ کے لیے بہت سارے راہیں کھلی ہوئی ہیں اس میں ہر طرح کی کٹیگری میں آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں جیسے ولاگ آپ بنا سکتے ہیں کہیں آپ جا رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا لئے اور بنا کر ڈال دیے یو ٹیوب پر جس سے آپ کو اچھا خاصا انکم آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ ایجوکیشن والی ویڈیو ڈال سکتے ہیں آپ گاؤں میں جا کر پڑھا رہے ہیں پڑھا پڑھا کر بھی آپ کو پیسہ مل رہا ہے اور یو ٹیوب سے بھی اس اس کی ویڈیو آپ یو ٹیوب پر ڈال رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پیسہ مل رہا ہے اس کے بعد آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کامیڈی کا ہنر ہے اسی طرح آپ مووی بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل سبھی کے پاس اچھے موبائل ہیں جس سے آپ مووی بنا سکتے ہیں اچھی خاصی مووی دس پندرہ منٹ کی جو آج کل بہت سارے آدمی بنا رہے ہیں اس طرح سے کسی کو روسٹ کرنے والی ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہر طرح کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ابھرنے والی بہت ساری ملازمتیں ہیں جیسے پرائیویٹ سیکٹر اب بہت بڑھ رہے ہیں جس سے وہ لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں نئی نئی انسٹیٹیوٹ وغیرہ کھل رہے ہیں جس سے وہ لوگوں کو اپنے کام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں اور ان کو اپنی پرائیویٹ اپنے انداز میں پیسے دے رہے ہیں اس کے بعد نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں اسکول کھل رہے ہیں تو وہ ان کو پیسہ دے رہے ہیں اور ہندوستان میں نوجوان اپنی زندگی میں روزگار ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ستر پرسنٹ لگ بھگ مسلمان نوجوان اس ملک میں رہ رہے ہیں ستر پرسنٹ آبادی ہو چکی ہے اور اس میں جو روزگار کا جو انڈکس ہے ہندوستان میں وہ بہت ہی نیچے ہے کسی کو روزگار مل نہیں رہا ہے سب روزگار ڈھونڈ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ فائنینشیل طور پر مضبوط ہوں اور اپنی اپنی بھی معاشی حالت کو دیکھیں اور اپنے گھر والوں کی بھی معاشی حالت کو سدھار سکیں